समय के साथ बिहार में कलाकृतिक का बहुत अभी तो कलाकृतिक में बहुत विरासत से विकसित हुआ हैं और हम तो चाहेंगे कि ऐसे ही बिहार विकसित होता रहा और पहले हम लोग भी देखते थे कि किसी भी चीज़ में जैसे कोई भी चीज़ जैसे रोड सड़क या वाहन कल कारख़ाना ये सब में बिल्कुल बिहार पीछे रहता था और अभी के दौर में दुर्गा पूजा जो ये सब हो गए दुर्गा पूजा में जो पहले थे तो अब पहले अब हिन्दू धर्म के ही लोग उस में रहते थे अब तो कोई धर्म रहा नहीं क्योंकि सभी लोग आते हैं उस में पूजा में भाग लेते हैं दखते हैं कि कैसे पूजा हो रही है और हम लोग को भी पहले वाली पूजा में और अभी वाली पूजा में बहुत सारा फ़र्क़ दिखाई दे रहा है पहले का बिहार और अभी का बिहार में क्या बताएं बहुत डेवलौप है बिहार पहले बिहार वो सब चीज़ को छोड़ के अब उभरने की कोशिश कर रहा हैं और ऐसे ही चलता रहे जाए ऐसे ही में लड़का सब हैं जैसे हमारे जैसे नौजवान लोग हैं ऐसे ही साथ देता रहा तो बिहार बहुत जल्दी और विकसित मतलब सभी को छोड़ कर बाहर निकलेगा क्योंकि बिहार पहले से के रफ़्तार में अब बहुत ज़्यादा डेवलोप कर रहा है समय के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं पहले वाला जो था और अभी वाला में बहुत फ़र्क़ हैं पहले जैसे कोई और भी पूजा त्यौहार हो जाता था जैसे छत्त पूजा भी हो गया ये बिहार में बम बिहार में पूजा संस्कृति एक तरह तक एक समय समय पर आता ही रहता है और फिर इससे पहले जैसे था जैसे दुर्गा पूजा ही हो गया तो दुर्गा पूजा में पहले मार पीट की भी अशंका रहती थी मगर अब वैसा मानसिकता अब किसी के पास नहीं हैं अब तो अब भी चाहते हैं सभी धर्म में मिल जुल के साथ करें पूजा करें सभी मतलब साथ देते है मान मानसिकता सब का चेंज हो गया बिहार में जैसे सड़क अब पहले बहुत बुरा स्तिथि था सही से चलने में भी दिक्कत होता था सही से गाड़ी भी नहीं था अब हैं जो अब तो रोड भी सही हिसाब से बन रहा हैं गली गली में अब रोड की तैयारी हो रही है गाड़ी है गाड़ी भी पहले के जैसे मल कितना छोटी छोटी सी गाड़ी थी अब कितनी बड़ी से बड़ी गाड़ी अब बिहार में जैसे कि कल कारख़ाना भी पहले के तुलना में जो सब बिहार के अंदर में जो था वो कभी चला गया अब तो केंद्र सरकार से यही कहना चाहेंगे कि और कल कारख़ाना की ज़रूरत हो बिहार में जैसे बिहार जिस रफ़्तार से अभी विकसित हो रहा हैं उस में और ज़्यादा विकसित हो जितना भी नव युवक लोग हैं वो सभी से तो आग्रह करेंगे कि हम लोग जैसे बिहार को डेवलोप के लिए अभी जो हैं सिर्फ़ काम कर रहे हैं उसी तरह से लगन करते रहें तो सड़क अभी भी अभी हुआ हैं इस्कूल का देखिए स्कूल में पहले की व्यवस्था से अभी का व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही हैं बच्चें अब सही सही से टाइम पर स्कूल जा रहे हैं पहले ऐसी व्यवस्था नहीं था गया बच्चा कोई दिक्कत नहीं आया कोई दिक्कत नहीं था पर अब ऐसी व्यवस्था नहीं हैं अब टाइम से जाता हैं टाइम से आता हैं पढ़ाई लिखाई के विबुला अस्पताल सरकारी अस्पताल का भी देख लीजिए पहले ची आदमी के लोग नहीं चाहता था कि सरकारी अस्पताल मे जाएं या इलाज कराए मगर अब वो व्यवस्था नहीं हैं अब सरकारी अस्पताल में भी जा के इलाज करवा सकतें हैं इस लिए ये बात नहीं है कि ये ये अस्पताल या सड़क या ये ऐसे वो इस चीज़ में नहीं बिहार सभी चीज़ में आगे निकल रहा है बिहार बहुत जल्दी विकसित हो रहा है